मैंने कुछ समय पहले एक चीनी का डिनर सेट लिया था जो कि मैं बहुत बड़ी दुकान से लेकर आई थी तो उस डिनर सेट में छः गिलास छः कटोरी छः चीनी की प्लेट तीन चीनी के कटोरे और कटोरो पर तीन अलग अलग ढक्कन मिले हैं और वह डिनर सेट बहुत ही अच्छा है उसको हम बहुत दिनों से उपयोग कर रहे हैं पर वह ख़राब नहीं होता है वह डिनर सेट मैंने होलसेल की दुकान से साढ़े तीन हज़ार रुपये का लिया था उस डिनर सेट को उपयोग करते करते मुझे छः से आठ महीने हो गए हैं पर वह डिनर सेट अभी भी अच्छा रखा है और मेरे साढे़ तीन हज़ार रुपए भी वसूल हो गए वह डिनर सेट तो मुझे बहुत पसंद आया